फाइव्ह स्टॅट्स ऑफ इंडिया आर आर गोवा इन वीच आय लिव्ह धेन वीच इज नौन फोर द बिचीज धेन म्हाराष्ट्रा वीच इज नौन फोर धेयर कल्चर्स अॅन्ड फूड एझ वॅल धेन धेन वोट एल्स कर्नाटका वीच इज ओल्सो नौन फोर धेयर कल्चर्स अॅन्ड द फूड बिचीस धेन धेन गुजरात वीच इज नौन फोर द व्हेरी फॅमस डांस कॉल्ड डांडिया धेन राजस्थान वीच इज नौन फोर धेयर डेजर्ट